हेलौ आह औ औ औ दे बुंलाय आदा औ औ उदालगुरि आं उदालगुरि हरिसिंगा होन्नाय जायगायाव अह अह जोंनि बेवहायथ' दैलि मोनसे मारकेट दङ बे मारकेटाव फ्राय बांसिन अमाफोरा बांसिन सेल जायो ओमफ्राय बे मैगं बायदिसिना दङ बेफोरखौ फान्नाय जायो ओमफ्राय मोनसे बिस्थिबार दिना मोनसे बाजार दङ बेयावबो बहुथ बिदि मैगं गोथां अमा बायदिसिना बेफोरो सेल जायो आरो लोगोसे गस्ला दुखानफोर बेफोरो दङ ओमफ्राय दिस्थ्रिक्ट वाइस नायोबोला उदालगुरि दिस्थ्रिक्टआव मोनसे गिदिर मारकेट दङ बेयाव औ उदालगुरि बे मा नाम होनो बिथिं स्टेसननि बिथिं साहा गोलाव सोनाब बिथिं ओमफ्राय थंलायाव दङ बेबादिनो दङ गोबां दङ बजार जुदि मोजां मोजां बजार मारकेट दङ बेफोराव आदाया फैनानै आरो सुलु लाबावनो हाबावगोन जोंनि उदालगुरि दिसथ्रिक्टाव नायोबोला दैलि हिसाबै आंनि हरिसिंगायाव नायोब्ला अमाखौ बांसिन नुयो अमा बोरमा बेफोर बांसिन सेल जायो बे दावफोर ओह बेफोरनि बेफोरखौ ओम हादवेरफोराबो गाज्रि नङा थिकआनो मोजांनो सोलियो ओमफ्राय माइनि सायाव सिजोनेलि मोजां जायो दाथ' माइनि दामा बहुथ नङा होनबा बेफोरनि सायाव मोजां बिजिनेस जायो आरो जोंनि हरिसिंगा बेफोराव औ दे